हमारे क्षेत्र में पशु चिकित्सक हैं वे ठीक हैं महीने में पन्द्रह दिन पर वो आकर के बातचीत करते हैं की पशु को जो है नियमित धोइए और उनको साफ रखिए उनसे जो है साफ रखेंगे तो उनसे बढ़िया दूध मिलेगा और अभी जो है पन्द्रह दिन पहले एक जो है पशु चिकित्सालय यहाँ पशु चिकित्सक आए थे वो जो है पशुओं का जाँच किए और हम लोग करीब करीब स्वास्थ्य पर हमेशा पशुओं के स्वास्थ्य पर ख्याल करते हैं और ख्याल करते हैं कि वो पशु ठीक से रहें एक पशु पर कम से कम एक दिन में जो है करीब साठ सत्तर रुपए का खर्च आता है